मेलेरिया बेराम बेरोम जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो जानाय मुवाफोरखौ साफा सुनानै जानांगौ बेजों लोगोसे जानाय आदार जानायनि सिगां जोङो जोंनि आखाय आरो मोदोमफोरखौ जों दुगैस्रां लोबस्रां बा आखाइ इरिखौ जोङो माखासे सेनिटाइज बा साबोन फोरजों जोङो सुनांगौ माने साफा खालायनानै जानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो उन्दुनायाव बा थानाय जायगाफ्राबो जोंनिया साफा जानांगौ सि जेरैहाय सि जोम बायदि बायदि आरो बेजों लोगोसे मोनायाव उन्दुनाय समाव मुस्रि खोंनांगौ बेबायदिनो अब्लासो जोङो बेमारनिफ्राय रैखा मोन्नो हायो आरो बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो